हां जी

वैष्णो माता जेह्ड़ा बड़ा देव स्थल ऐ उत्थें जेह्ड़े बड़े लोग जंदे न बाग ए बाहु होआ ओह् ऐ ग्हार ऐ नौ देवियां सरूईंसर सरूईंसर नदी ऐ मानसर नदी ऐ अच्छा नौ देवियां ऐ धनसर बाबा ऐ अपने गै डोरी डगेर ऐ डोरी डगेर बाबे दी जगह ऐ प्हाड़ें च बड़ी शैल दिक्खने आह्ली जगह ऐ इद्धर इक्क राजपूत मंदर बी खोहाड़ै बिच होर इद्धर होर बड़ी सारी जगह न जेह्ड़ी तुस दिक्खना चाह्गे मानसर इक्क बड़ी ठीक ऐ बड़ी सुशील ऐ मानसर सरूईंसर दा कोल कोल गै न मानसर दा जेह्ड़ा नज़ारा ओह् इ'न्ना मजा ना ओह् स्हेई तुसेंगी तुस दिक्खो थुहाड़ा नजारा ऐ केह् ऐ इत्थें चीची माता दा मंदर ऐ रस्ते च ओह्दा बी दस्सगे बाग ए बाहु बी घुम्मागे ते होर मानसर सरूईंसर बी लेई जाह्गे ग्हार बाबा धनसर बाबा